हाँ तो भैया आप कहाँ जा रहे थे तो आपका आधार आपका लाइसेंस लाइसेंस है और आपके डॉक्यूमेंट आपका गाड़ी का कागज इसका एंश्यूरेंश है कि नहीं तो एसप्लेंडर का एक्सपाइरी डेट बता रही है एंश्यूरेंश तो हाँ तो आपको देख के जाना चाहिए न आप इतने दूर जा रहे हो तो बिला लाइ बिना एंश्यूरेंश के जाओगे हैं आपको फैमिली आपकी सेफ्टी नहीं है आपके आपका इंतजार कर रहे होंगे आपकी फैमिली वाले हो आप इन्हें छोड़े से घूम रहा हो और बाकी के डोक्यूमेंट वो तो फिर आप कब तक आओगे वो दिल्ली से तो आप जल्दी से आना और जल्दी से करवाना क्योंकि आपको कुछ हो जाएगा तो फिर आपकी फैमिली वालों का क्या होगा आप कुछ वो काम से जा रहा हो हाँ तो आपको आपको डोक्यूमेंट आपके ध्यान देख के जाना चाहिए न कि आप ऐसे कैसे उठे और चल दिए हाँ तो आगे से ध्यान रखना और अपना पूरा डोक्यूमेंट वही लाइसेंस भी थोड़ा सा देखो कैसा फट रहा है जरा इसका लेमिनेशन करवाओ इसके थोड़ा सा ध्यान रखो दूसरा बनवाओगे आप फिर ये अंदर आइए इसकी कैसा हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान रखा करो आप जरा अपने डोक्यूमेंटो पे ध्यान रखा करो टाइम कितने हैं अभी तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ फिर और कभी ऐसा हुआ तो छोडूंगा नहीं मैं आपको ठीक है फिर आगे से ध्यान रखना चलो ठीक है जाओ फिर है न आओ